जय झूलेलाल हा मिक्सर वठण आई आहियां घणे आहे तव्हां वटि मिक्सर हा अच्छा कुझु घटि वधि थींदो टेवीह सौ थी वेंदो हा त कलर कहिड़ो ॾींदा कहिड़ो अथव ब्लूं आहे ब्लूं आहे

न मां ब्लूं ऐं वा वाइट ब्लूं ॾिसो साइड में रखो टे टेवीह सौ न त ॿावीह सौ करे साइड में रखो

टो हा टोप में टो टोपव खपे मिडियम साइज़ जो टोप खपे घणे अथव इहो चारि सौ रुपये में साढी टे सौ थींदो छह सौ छ सौ ताईं अच्छा छह सौ ताईं थी वेंदव उहो बि रखोसि साइड में हा बसि कटोरियुनि जो मिडियम साइज़ जी कटोरी ॾिसिजो घणे छह खपनि हा छह खपनि घणे आहिनि छह टे सौ अढाई सौ थी वेंदो अच्छा अढाई सौ में पासे मे रखिजो हा टोटल बिलि घणो थियो

हा हा टोटल घणो थियो अच्छा अ त ॿियो चमिचा चयव न चमिचा बि ॾेई छॾियो हा चमिचा छह बारहां ॾियो चमिचा घणे जा ॾींदा ॾेढ सौ जा ठीकु ॾेढ सौ जा थो थोरो घटि वधि करे ॾेई छॾिजो ऐं साइड में रखो भले हा त ठीकु सां बिल ठाहे करे मूंखे ॾियो मां पैसा ॾियांव थी ओके